اس ریاست میں مختلف مذاہب کے مقدس مقامات موجود ہیں ہندو مذہب کے لیے اہم مندر موجود ہیں مثال کے طور پر کال بھیرو مندر کالکا مندر ایک مشہور مندر ہے درگا مندر بھی ایک بڑا مذہبی مقام ہے مسلمانوں کے لیے کئی مشہور مساجد موجود ہیں جامع مسجد شہر کی مرکزی مسجد ہے مکہ مسجد بھی ایک اہم عبادت گاہ ہے مسیحی برادری کے لیے سینٹ میری چرچ نمایاں مقام ہے سینٹ جان چرچ بھی ایک تاریخی گرجا گھر ہے سکھ مذہب کے لیے گرودوارا صاحب مرکزی مقام ہے گرودوارا سنگھ سبھا بہت مشہور ہے صوفی سنتوں کے لیے خواجہ غریب نواز درگاہ قابل ذکر ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ ایک روحانی مقام ہے ان مقامات پر لوگ دور دراز سے زیارت کے لیے آتے ہیں یہ عبادت گاہیں امن ہم آہنگی اور بھائی چارے کی علامت ہے ریاست میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں ان کا بڑا کردار ہے